मैंने छह महीने पहले एक एल जी कम्पनी का लैपटॉप खरीदा था मैंने सोचा कि अच्छी कम्पनी है उसकी परफॉर्मेन्स अच्छी रहेगी अच्छा चलेगा तो अच्छा कार्य करेगा और हमको स्टडी करनी थी उससे बट वो तीन चा उसकी गारंटी भी थी दो सा टू इयर्स तक इसकी गारंटी थी की कोई भी प्रोबलम आएगा तो कंपनी खुद बट वह तीन चार उसकी गारण्टी भी थी दो साल टू इयर्स तक इसकी गारण्टी थी कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कम्पनी खुद अपना कार्य कर्मचारी को भेजकर उस उसको ठीक कराएगी ठीक करेगी अपना कार्य अ कर्मचारी को भेज के उसको ठीक कराएगा ठीक करेगा या फिर उसको रिटर्न बैक करके दूसरा देगी मगर क्या हुआ कि तीन महीने चला उसके बाद उसमें हैक हैक हैकिन्ग ज़्यादा होने लगी डॉक्यूमेन्ट सेगमेन्ट्स की वह भी प्रॉब्लम आ रही थी कि इसमें सेव कर रहे थे वह नहीं हो रहा था फोल्डर खराब था उसका तो मैंने कम्पनी के नम्बर पर काल किया तो उसने कर्मचारी भेजा पर उसने उसको ठीक नहीं कर पाया तो मैंने उसको बोला कि रिटर्न करने के लिए तो बोला कि कम्पनी से मैनेजमेन्ट में जो लोग होते हैं वह बोल रहे थे कि हाफ़ पेमेन्ट करेंगे हम सर मैं वह बोला मैंने बोला यार अट्ठाइस हज़ार का लैपटॉप लिया है हाफ़ पेमेन्ट क्यों करोगे तीन महीने यूज़ किया है वैसे भी वारण्टी है तो कम्पनी बोली नहीं सर देखिए ऐसा है कि वापस करने पहले जो ऑफ़र था वह एक्सचेन्ज हो गया है इसकी वज़ह से हमको ऐसा करना पड़ रहा है तो यह कम्पनी जो बहुत ही वैसी है लैपटॉप लिया था कुछ सोचकर और पढ़ाई इस उमर में इतने पैसे तो मिलते नहीं कि हर रोज लैपटॉप को वापस कर फिफ्टी परसेन्ट वापस कर करके नया ले लिया जाए कम्पनी की ऐसी जो गारण्टी थी किसी काम की थी नहीं हमारे लिए तो ऐसी कम्पनी भी वादे करती है झूठ का झूठ मूठ का ऐसा करना नहीं चाहिए हमलोग के साथ धोखाधड़ी पब्लिक के साथ धोखाधड़ी करनी नहीं चाहिए जो बात है साफ साफ कहनी चाहिए अगर आप किसी चीज़ को गारण्टी के साथ बेच रहे हो तो उसकी वारण्टी के साथ उसको रिटर्न तक की जो सुविधा है उसको उपलब्ध कराया जाए या फिर वस्तु ही ऐसी बनाए जोकि चले उतने दिन तक वह अच्छे से कार्य करे